भारत जी खेती मौसम ते आधारित हूंदी आहे मौसम खे ॾिसी ई खेती कई वेंदी आहे किसान उन जी जल हवा मिटी जी ऑवर ऑल शक्ति ॾिसी करे ई ॿिजु बोईंदा आहिनि मिटीअ जी हालत अगरि सुठी आहे उन में खनिज लहण सुठा आहिनि पी एच लेवल सही आहे त उन में ॿिजु सवली तरीक़े सां पोखिजंदो ऐं फ़सुलु बि ॾाढी सुठी थींदी आहे सभिनी खां पहिरीं त जेकी आबहवा आहे उहा ॾिसी करे ई ॿिजु पोखियो वेंदो आहे जीअं त रबीअ जी फ़सुलु ख़रीफ़ जी फ़सुलु मौसम जे अनुसारु ई लॻाई वेंदी आहे